हैलो केह् हाल ऐ बस बधिया अस घर न यरो धाम ऐ साढ़े घर

आओ यरो रुट्टी बनानी ही आं आं मड़ो इंया इंया दिक्खो धाम अपने घर आक्खी ओड़ेओ तुस पनीर टिक्का टिक्की नूडल्स कोई गल्ल निं आवेओ तुस घर गै निं ऐ यरो कुत्थें आक्खनी असें आं बजार जाना में मेरे लेई रक्खी ओड़ेओ

आं तुस मिगी अपने स्हाब कन्नै करी लैयो कोई गल्ल निं तैलूं बी दिक्खी लैगा ऐट ए टाईम कोई निं ठीक ऐ यरो खरी खरी भी